मुंहिंजो हिकिड़ो लेखकारु आहे जेको मूंखे जाम वणंदो आहे ऐं उनजो नालो आहे रॉबर्ट किओसाकी जंहिंजो हिकिड़ो किताबु निकितल आहे रिच डैड पूअर डैड हाणे उहो हुन किताब में छा सम्झाईंदो आहे जेकियूं मूंखे ॻाल्हि जाम वणंदियूं आहिनि उहा उन में सेखारींदो आहे की अगरि तव्हांजा जेका ख़र्चा आहिनि उहे जाम अथव त उन ख़र्चनि खे घटि करे पंहिंजो आमदाणी वधाइण जी कोशिशि कयो ऐं जीअं तव्हां पंहिंजी आमदाणी वधाईंदव तव्हांजो जेको पैसो आहे उहो पंहिंजो पाण ई वधणु शुरु थींदो ऐं जीअं तव्हांजो पै पैसो वधणु चालू थींदो पैसो तव्हांजे लाइ कमु कंदो ना ई तव्हां पैसे लाइ कमु कंदव ऐं कॾहिं बि हुन हिकु ॻाल्हि सेखारी आहे तव्हां कॾहिं बि ज़िंदगीअ में कॾहिं बि पैसे लाइ कमु न कॼो पैसनि खे पंहिंजे लाइ कमु कराइजो अगरि तव्हां पैसनि खे पाण लाइ कमु कराइण लाइ सिखायव त तव्हांजी जेकी पुश्ती आहे पुश्तियूं पुश्तियूं उहो पैसो खाईंदियूं